दश साल बारह सालसँ खाना बनबय लऽ सिखली कहिओ खरापो भेलय कहिओ चिकनो भेलय धीरे धीरे धीरे धीरे बनाबऽ लागलियै रोटी चावल दालि सब्जी ओहिके बादमे कहिओ दबो होयत रहै कहिओ अच्छो होयत रहै धीरे धीरे आब सिख गेलियै पूरी बनेनाइ दालि बनेनाइ भात बनेनाइ हलुआ बनेनाइ बनेनाइ धीरे धीरे अच्छासँ बनबै लागलियै सभ किछु किछु तऽ खाय लागलियै सभ कोइ मिलके घरमे बनबै छै खाना तऽ कहिओ दबो होइत छै कभी सहिओ होइ छै कनि खरापो होइत छै अपन अपन सबकऽ बनबैके अपन अपन अथी होइत छै सही बनबै लागलियै अपन जेकरा रोटी खायके मन रोटी खाइ छै मकइके रोटी गहुमके रोटी खुदीके रोटी गहुमके रोटी पूरी जेकरा जे अच्छा लागै छै ओ खाइ छै पूरियो ओहिमे आटा गुथै छियै ओहिमे फुटि भूजिकऽ दय छियै तब पूरी छनैत छियै तब पूरी खाइत छी